काणकोण जिल्ल्यांत मुखेल येरादारी पर्याय आसात ते रस्तो रेल्वे स्टेशन रिक्षा विमानतळ काणकोणाक सद्द्या ना आमी काणकोण वचपाक चड अशी स्कुटर बस ना जाल्यार सायकल हें घेवपाक शकतात चड अशी सायकल घेतल्यार बरी किद्याक कांय म्हुळ्यार तितूंत आमकां एक्सीडंट जावपाचें जांव पेट्रोलाचें तसले कांय चड खर्च पडना सायकलींतल्यान एक्सीडेंट जावन पडल्यार सुद्दां इजा ज्यो आसा त्यो कमी जाता तेंच सपाॅज आमी स्कुटर घेवून गेलीं जाल्यार एक आमकां हॅलमॅट म्हण घेवचें पडटा कित्याक आमकां चड इजा जाता तेजन तेक लागून सायकल ही चड बरी उपकारता